हेलो

हियाॅं तऽ बहुते जगह हइ घुमे आर बाला अहाँ कहाँ जेबै घुमे लए हँ बोलियौ जहाँ पटना पटना जेबै घुमै लए तऽ हुऑं जू घर हइ हुऑं अच्छा घुमायब हुऑं गोल घर हइ हुओ अच्छा घुमा सकै छियै आरो हियाॅं जे नहाय हँ हमरा हियाॅं तऽ मन्दिर हइ हुओ घुमबै तऽ हुओ अहाँकेँ मोनकामना माँगबै तऽ पुरा हो जायत आ सिमरिया जेबै नहाय लए तऽ गङ्गा जीके हुओ चलु नहाय लए हुओ मन्दिर सब छै हुओ अच्छा लागत घुमैमे

दुर्गा माइके मन्दिर हइ अहाँ मन्नत माँगबै तऽ पुरा भऽ जायत मोनकामना माँगबै तऽ पुरा हो जायत आ दर ई अथी दरभङ्गामे हॅं श्यामा माइके मन्दिर हइ श्यामा माइके मन्दिर दरभङ्गामे हुऑं पुजा करबै रऽ मोनकामना माँगबै तऽ अहाँकेँ पुरा हो जायत तऽ आ पटनो हइ घुमे बाला जगह जू घर उहो

पटनामे जू घर हइ घुमे बाला गोलंबर आर हइ अथी गोलघर आर हइ ई सब हइ चिड़ियोघर आर हइ हँ देखे बला सब चीज हइ आरो कोनो जगह

आरो दो आ पटनाके हनुमान मन्दिर छै एक जगह पर जगह हइ कहुँ नाम नहि याद हइ अभीके अभी नहि नहि बता देती अहाँ आबू ने घुमे लए तब अहाँकेँ समस्तीपुरमे ही दुर्गा माइके मन्दिर हुऑं आर घुमि सकै छियै हिऑं समस्तीपुरमे हइ घुमे आर बाला जगह बहुत अच्छा अच्छा हइ वहाँ मदिरो आर हइ हिऑं अहाँकेँ पुजा अहाँ करि सकै छी कामना माँगबै तऽ हिओ पुरा हो जायत हिओ भगवान हइ एगो हँ मेला लागे बाला हइ किछु दिनमे किछु लए मेला लागे बाला हइ तऽ अहाँ मिलु तब अहाँकेँ हँ आउ अहाँ मिलै लए ठीक